हलो हम तो सिकंदराबाद से टिकट लिए थे तो मेरा टिकट गुम हो गया है तो

दोबारा क्यों पैसा दे एक बार पैसा दिया जाता है बार बार थोड़ी पैसा दिया जाता है हाँ सो तो बात ठीक मतलब पैसे तो बार बार नहीं दिए जाते है जाना है आपके बस से एक बार तो टिकट जब बना है ज़्यादा टिकट नहीं मिल रहा है तो इसमें हम क्या करें आपआप भी कहीं ढाबे पर कहीं बस रोके नहीं हैं जो है ना या कुछ ना कहीं नाश्ता न पानी कहीं किए नहीं हैं आगे बढ़ते रहते स्टेप पर खड़े थे तो आप बस लेकर नहीं जल्दी आए थे तब भी ग़लती करे आप दोबारा बना नहीं रहीं हैं यों मतलब दोबारा मतलब बना दीजिए दोबारा पेमेंट कहाँ से करें हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं जब रखे थे संभाल के कहीं उतरे थे जो है ना तो मतलब के कहीं मतलब गिर गया होगा रख लीजिए हमको दोबारा टिकट बनाकर दीजिए हम दोबारा पेमेंट नहीं कर पाएंगे हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं चलिए ठीक है देख लीजिए अपने हिसाब से आप कर दीजिए हो गया तो सही है वह तो बात सही है अब तो जो है क्या करें आदमी की ग़लती नहीं है अब हमारी भी तो कोई ग़लती नहीं है इसमें क्या करें ठीक है